अगर देखा जाए कुएँ से पानी निकालने के जो प्राचीन तरीका है वो है रस्सी और बाल्टी से बाल्टी में रस्सी बाँधी और कुएँ के अंदर डाल दिया और कुएँ से पानी बाहर निकाल लिया लेकिन अगर हम चाहे तो हम उस पर एक मोटर लगाकर और पाइप को कुएँ में डालकर उससे भी पानी खींच सकते हैं

कुएँ में जब पाइप डालेंगे और मोटर चलाएंगे तो वो पानी हमारा कुएँ से बाहर आएगा और लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं